हाँ पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ ऋषि अग्रवाल ओके ओके किस कलर का था मैम बै बैग आपका अच्छा ट्रेन से आप कहाँ से कहाँ सफ़र तय कर रहे थे ओके तो मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि आप जबलपुर से बैठे आप फिर सो गए थे और द दिल्ली पहुँचे तो आपका बैग चोरी हो गया था तो मैं जान सकता हूँ आप जब सोने जा रहे थे तो आप किस स्टेशन क्रॉस हो गए थे किस स्टेशन पहुँच गए थे अच्छा तो आप जब उस उसमें क्या था आपके डॉक्यूमेंट्स क्या थे मतलब क्या कुछ ज़रूरी क़ीमती चीज़ें जी

तो मैं आपकी एफ़ आई आर दर्ज कर लेता हूँ और आपको सबइंस्पेक्टर कॉल लगाएँगे तो आपको सारी चीज़ें बता बता देंगे कैसे क्या होनी है कितने बजे गुमा कितने बजे की ट्रेन थी कि कौनसी ट्रेन आप कौनसी ट्रेन में चढ़े थे मुझे बता सकते हैं हाँ हाँ तो आप जो अपनी जो बुकिंग कराए होंगे आपने रिज़र्वेशन वो भेज दीजिए रिज़र्वेशन करा कर गए थे ना कि ऐसे बैठ गए थे हाँ तो आप टिकेट की फ़ोटो के साथ अभी आप कहाँ पर हैं दिल्ली में ही हैं ना हाँ तो स्टेशन के पा स्टेशन के पास जो जो भी अपना पुलिस स्टेशन है आप वहाँ जा चले जाइए तो वो वहाँ हम लोग इंफ़ॉर्म कर देंगे तो आपको वहाँ जल्दी से जल्दी आपके बैग ढ ढूँढने की कार्रवाई की जाएगी जी बिल्कुल आपकी जल्दी से जल्दी ढूँढने की कोशिश करा होगा अगर हम चुराते तो हम आपको जल्दी बताते थे लेकिन किसी और ने चुराया है